जय झूलेलाल पहिरियों असां त ॿाहिरि वेंदा आहियूं त किथे गाडन वाडन में वञूं त थोरो तेलु वेल हणी वेंदा आहियूं जीअं मछरनि खां थोरो कौरो तेलु खणी वेंदा आहियूं जीअं मछरनि खां थोरो बची रहूं ऐं घर में त मोटिन हूंदो ई आहे सभिनि जे घर में असांजे घर में मोटिन हणंदा आहियूं अगरि जे कुझु बीमारी थिए बि थी मलेरिया ऐं कुझु बि त असां हुन जे पपीतनि जो जूस ठाहे करे पीअंदा आहियूं काड़ो ठाहे करे पीअंदा आहियूं इहो असांजे बुख़ार बुख़ार में बि थोरो जल्दी लही वेंदो आहे हिन सां बुख़ार पपीते जो जूस ऐं इहो पपीते जो जूस ऐं काड़ो ठाहे करे असां उहो पीअंदा आहियूं जय झूलेलाल